हमरा सभके जे अछि से मैथिली भाषा भेल हिन्दी भेल अँग्रेजी भेल बहुत तरहके भाषा छै उर्दू भाषा अछि मगर हमरा नहि हिन्दी के शौख नहि अँग्रेजी के शौख नहि उर्दू नहि फारसी कोनो भाषा सऽ हमरा मोन मे प्रसन्नता नहि अछि हमरा जे अछि से मैथिली बजै मे सुनै मे हमसभ तऽ दिल्लियो जाइ छी तऽ मैथिली मे बात करै छी आ मैथिलीसँ हमरा मोन प्रसन्न होइत अछि जे सभ केओ अपन मातृभाषा मे छथि तऽ हम जन्म लेलहुॅं मातृभूमि पर मिथिला मैथिली मे मातृभूमि मे तऽ हम किए नहि प्रसन्न रहब हम बड खुशी छी आ केओ हमरा सङ्गे जे दोसर भाषा मे बात करै छथि तऽ मोन प्रसन्न नहि रहैया आखिर की करब हुनकर गॉप सुनि लै छियनि मगर आत्मा केँ शान्ति नहि भेटैया हमरा होइया जे मैथिली मे बात करी